जी बहुत से लोग अपने परिवार के खेती करने के बावजूद वह खेती करना नहीं चाहते जैसे कि आज की युवा पीढ़ी आज की युवा पीढ़ी खेती करना नहीं चाहते वो भूल रहे हैं कि खेती हमारे जीवन के लिए बहुत सही है आप कितना भी पैसा कमा लें लेकिन अगर आप आपको खाने के लिए अनाज के दाने नहीं मिलेंगे तो आप खाएंगे क्या पैसा इसीलिए हमारे युवा पीढ़ी को यह नहीं भूलना चाहिए कि खेती करना बहुत आवश्यक है अगर उनके पास खेत है उनके परिवार के लोग खेती करते हैं तो उन्हें भी खेती करना सीखना चाहिए उन्हें भी धान चावल गेहूं सब सीखना चाहिए उससे क्या होगा कि वह सीख भी जाएंगे और हमारे देश में अनाज की कमी नहीं होगी अगर अनाज की कमी होने लगी तो देश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा बहुत से लोग बे फालतू के मारे जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो देस बर्बाद हो जाएगा इसीलिए हम अपने युवा पीढ़ी को यह सलाह देंगे क्यों खेती करना ना छोड़े और अपने परिवार के साथ खेती में अपना हाथ बटाएं